बोराइ जोलैफ्रा सेंग्रा जोलैनिख्रुइ बांसिन धोरोमारि होननानै आं

बोराइ जोलैफ्रा बोराइ जानायसिम बोराइ जा बैसो जानाय समसिम हाबा हुखा खालामनानै संसार जानानै बायदिसिना जेंसि जेंना जेंसि उम फोर खैफोद आफोद आरो बेफोरनि मोगा मोगि जाना फैना बेहा जिउनि फारसे माखासे एक्सफिरियेन्स बा एक्सफिरियेन्स बिदि मोननो हादों बा मोनो दा बेनिखायनो बोराइफोरखौ जे धोरोमनि फारसे एसेब्लाबो बेहा नलेजआ थायो आरो बेनि धोरोमजों लोगोसे धोरोम होन धोरोम होनोब्ला गासै बिथिंआनो बहाय हाबफैयो गासै आयदा माखासे बेयाव हाबना फैदों धोरोमनि गेजेराव आरो बोरै बो बोराइ जायोब्ला बा बोराइ बैसो जायोब्ला बा बोराइ जोलैफ्रा जे उन्दैनिफ्राय हाबा जाखांनायनि उनाव बोराइसिम बोराइ जायो बैसो जायोब्ला बिसोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बायदि एक्सफिरियेन्स बा गियान बियो पास्ट डित्स माखासे ओसिस्त नलेजखौ मोनो धोरोमारि माखासे नेम खान्थिनि गेजेरजों जिउखौ दैदेननो गोनां जायो जायनि जाहोनाव बिसोरनि धोरोमारि जोबोद धोरोमनि फारसे धोरोम गियान थानायजों लोगोसे बिसोरखौ मा होनना बुङो धोरोम फालिग्रा होननानै बा धोरोमाव बासुंनाय बा गियान दङ होननानै बिखौ गनायथि होनो हायो बोराइ जो जोलैफोरखौ सेंग्राफोरनिफ्राइ आरो दा बेनिखायनो जों नुनो मोनो जे मानसे नखर मोजाङै दैदेनलांनो थाखै सासे बिगुमा नांगौ जाना फैयो बेहाय बांसिन बिमा बिफायानो बैसो गोनां बोराइ बा बुरि बिथांमोननि जेरै आसि थाइ्ब्रैया आसि थाइबानि गेजेराव जोनोम जाखालिनो बे आसि थाइबानि बोराइ आसिमाखौ बोराइ आसि होननानै बुंखायो फास फारसेथिं बे थाइब्रैआ थाखायो आसि बिमा बोराइया थायाब्ला बे आसि थाइब्रैया जेबो खामानि मावफुंनो हायो हायैबायदिनो सासे मानसिया बोराइ जायोब्ला बै नखरनि बेंनाय साननाय हनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बायदि बिथिङाव बा बायदि गियानखौ बै बोराइ बैसो समाव बा बुरि समाव बेफोर बिबिन्न' गियानखौ मा खालामना होयो बेखौ बेंनायाव बे मदद खालामना फैयो बेनिखायनो बोराइ जोलैफ्रा बे सेंग्रा जोलैनिख्रुइ बांसिन बे धोरोमारिमोन होननाय बेखौ उम गनायो धोरोमारि होनानै आं गनायो नाथाय फारसेथिं सेंग्रा जोलैफ्रा उन्दैनिफ्राय सेंग्रा बैसोसिम बिहा मावनो गोनां माखासे खामानियाव धोरोमनि माखासे बेन्दोंआव बेयो हाबनानै खामानिखौ मावफुंनो हायाब्लाबो खिसुमान नलेजखो बियो लानो गोनां जायो नाथाय आथिखालयाव नुनो मोन्दों जे बांसिन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोलैफोरा जे धोरोमनि माखासे खान्थिखौ फल' खालामनानै बा बेखौ मानिनानै बा बेनि बेन्दोंआव थानानै गावनि जिउखौ इयुन जिउखौ गोजोन आरो थाजिम आरो गोगोम खालामनो थाखै धोरोमारि माखासे नेम खान्थिखौ फालिनो गोनां जाना फैयो माथ्र बे बोराइ जोलैफ्रा जे धोरोमाव गोजोमनानै थानानै नखर बेंनाय खोथाखौ बुंनायनिख्रोइबो आं मोनसे सोलोंनाय नुनो नुनो मोनो जे आथिखालनि सेंग्रा लाइमोन सिख्लाफ्राबो धोरोमनि बेन्दोंआव थानानै आसारखान्थिनि गेजेरजों गावनि जिउ जिउखौ सामोल खालामनानै गेबें आरो थि लामाजों गावनि गुबै ट्रेकआव लानो हायोब्लानो बियो नंगुबै जिउनि गुबै थांखियाव बे मा खालानो हायो सहैनो हायो गथिखे बेराइ जोलैफ्रा सेंग्रा जोलैनिख्रुइ बांसिन धोरोमारिमोन होनना ओह जे सोंथि बे सोंथियाव आं फारनैथिबो बोराइ बैसो हा जेसेबां दाइत्य बा बिसिबां नलेज बियो गियान दङ सेंग्रा जोलैआबो एबा सिख्ला बा सेंग्रा जोलैआबा मा खालामनांगौ जाना फैयो मोनसे सोलायनायखौ लाबोनाय आं नुनो मोनदों जे सेंग्रा सिख्लाफ्राबो धोरोमनि बेन्दोंनि सिङाव थानानैनो गावनि इयुननिखौ गोजोन आरो थाजिम आरो गोगोम खालामनो थाखै धोरोमनि बेन्दोंआव धोरोमनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बा माखासे रुल एन्द रिगेलेसननि गेजेराव बे जिउ खुङोब्ला बेनि लाइफआ बेनि जिउआ देरहासारगोन बा साखसेस फुल उम मा जागोन कमफ्लिट लाइफआ साखसेस जागोन होननानै आरो आं सानो आरो